हा म भेण इहो हरी बुक सेलर आहे हा मुंहिंजो बबू पंजे दर्जे पढ़ंदो आहे हाणे मूंखे हुन लाइ कुझु बुक खपनि त हुन लाइ बुक आखाणी थियूं गाइडूं थियूं इहे सभु तव्हां रखंदा आहियो जी त इहे हा रजिस्टर थिया हा हा आवाज़ घटि छो थी अचे हिनमहिल एॾी जी जी इहे मूंखे सभु खपंदा स्कूल ॿारनि जा खुली विया आहिनि त हिन करे मां पुछां पई त तव्हां भई सभु मतिलबु जीअं असां हीअ गाइडूं हीअ रजिस्टर थिया या आखाणियूं थियूं सुवाल ज़वाबनि वारा इहे किताब सभु हा त केॾीमल तव्हांजो दुकानु खुलंदो साढी ॾहे ताईं खुलंदो अच्छा अठे खां सुॿुह जो त असां केॾीमहिल बि अची वठी था सघूं न असां पंज पढ़ंदो आहे न पंजो ॿुधायोमाव न पंजो दर्जो पढ़ंदो आहे जी हा सेक्शन अथस न स्टे थींदो आहे न हिकिड़ो उनमें आहे न ऐं तंहिंखां सवाइ वरी पेनियूं बि खपंदियूं अच्छा पेनियूं न रखंदा आहियो अ जी त पोइ पेनियूं त वरी उहे खपंदियूं त हल ठीकु आहे त पोइ मां काएं वॻे अचां लॻभॻि मन जीअं भीड़ हुंदी ॾाढी हुते ॾाढा माण्हू हुंदा दुकानु ते मझंदि जो हिकु ॿजे अची वञाव जी जी मां हिकु ॿजे अची वेंदीमाव दीदी हा त हुनजो छा अथन भाई पैसा घणा लॻी वेंदा अच्छा त भई कुझु कंदव न डिस्काउंट घटि त कंदव हा जी जी पोइ मां अचावती हिकु ॿजे वठणु अचावती त तव्हां वेठा हूंदव न मिलंदव न हा भई किथे तव्हांखे वञिणो हुजे या कीअं वीअं मां अचा त वरी मां मोटी वञा मूंखे किताब ज़रूरी खपनि अच्छा जी जी त सभु मिली वेंदा न किताब हुनमें सुवाल जवाबनि वारा बि सभु हा बुक्स जेंके थींदा आहिनि भई हुननि जे ॿारनि जा अंदरि जीअं फ़ोटू वोटू हुनमें छपियल हूंदा आहिनि या ॿार ॾिसी पढ़ी सम्झी सघनि जेके थींदयूं आहिनि हा उहे छपियल हूंदा आहिनि सभु उन किताबनि में अंदरि उहे किताब बि खपे मूंखे नंढा ऐं नंढी साइज़ जा उहे ईंदा आहिनि न किताबु हा फ़ोटू सभु ए जानवरनि जा या कुझु बि जीअं माना कोई घर जा सामान था थियनि भई पढ़ी करे वरी उहो ॾिसी करे उहो सम्झी वठनि जल्दी ॿार पढ़ी वठंदा आहिनि न हुनते जी जी जी जी हा त पोइ मां अचावती हिकु ॿजे अची थी वञाव ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हरे माधव